दिखी लैओ हुन अगर अस कल्चर दी गल्ल करचै तां जेह्की साढी प्रैक्टिस न ते अगर इंदै बारै दस्सेआ जाग ना एजुकेशन च अगर इम्पलिमैंट करगे एह् सारा कोई बी ऐक्टिविटियां न डोगरी कल्चर ऐ एह्दे बारै एजुकेशन दस्सेआ जागा ते बुक च छापेआ जाग ते साढै इधर लौंकै गी पता लगना कि कल्चर बी कोई नाम दी चीज ऐ डोगरी कल्चर बी ऐ इ्द्धर ते जियां इद्धर् मतलव कल्चर साईट न ते एह्दै बारै दस्सेआ जागा ते